हमर इलाकामऽ हमर अपन गाँव सुखपुरमऽ खेलके लेल उत्तम व्यवस्था अछि हमरा गाँवमे बहुत बड़का फील्ड अछि जैमे खेल बच्चा सब साँझकऽ जे देखते मनमोहक दृश्य देखै छियै जैमे क्रिकेट छै फुटबॉल छै कबड्डी छै ई सब खेल खेलैत अछि हमरा गामसे डेढ़ किलोमीटर दूर परसरमामऽ क्रिकेट के बहुत बड़ा मैदान छै ओइमऽ क्रिकेट खेलायल जाइ छै करनपुर छै करनपुरमे भी क्रिकेट विशेष रूपसऽ प्रचलित छै गामसऽ किछु दूर दूर सुपौलमऽ चिल्ड्रेन पार्क छै जैमे स्लाइडर लागल अछि जैमे बच्चा खेलैत रहै छै मनमोहक दृश्य देखैत बनैत अछि स्लाइडर के साथ साथ झूला लागल छै दू तीन प्रकारके बहुत सारा पार्क मे वाटर फॉल बनल छै हमरा जिलामे सुपौलमे क्रिकेट क स्टेडियम सेहो बनायल गेल अछि क्रिकेट खेलैक दुआरे बच्चा सबकऽ आगाँ बढ़बैके दुआरे क्रिकेट के बहुत सारा सरकार द्वारा प्रोत्साहन राशि भी भेटै छै नै भेटै छै प्रोत्साहन राशि तऽ हमसब अपना अपना मिथिलाकऽ जे प्रचलित छै जे चन्दा एकट्ठा कए कऽ खेलके आगाँ बढ़बैक दुआरे जे बच्चा खेलत कोना आगाँ कोना बढ़त बच्चाके दक्षता कोना बढ़त आगाँ तै दुआरे जे छै से हमसब चन्दा एकट्ठा कए कऽ खेल खेलै छी